हँ हँ हँ पोखरो अइ नलो अइ कलो अइ आ हँ आदर भाब करैत छियै कि रहला दइ छियै रहला स्थान दइ छियै ओ सब करैत छियै नहि किछुके अभाव नहि अइ अहाँ सबकेँ अभाव बुझाइया अहाँ सबके अभाव अइ आयल छी तऽ चाहो बहुत सुन्दर

हँ जनैत छी जनैत छी आ देखैत छै बहुत सुन्दर देखैत छै देखैत छै हँ आदमी छै दश गो अथी छै लेडिज छै दश गो जिन्ट्स छै आ कए गो ओहिमे होस्पिटलमे छै होस्पिटलमे सब छै हँ दबाइ करैत छै आएँ हँ रोड बढ़िआँ अइ चकाचक रोड काल्हे आएब आँ हँ मुखिआ नहि सही अइ मुखिआके बिसेल हमर मुखिआ सही नहि अइ मौगी मेहर तकरा लेल मुखिआ ओकर बेटो सब मुखिआ आएँ नहि हमरा नहि मुखिया नहि किछु दैए मुखिआ जानू अथी अछि मौगमेहर अइ बेटो ओकर मौगमेहरे छै तीनगो गो बेटा छै केओ किछु नहि मुँहगरबाके करैत होयतै मगर हमरा सबकेँ नहि ने ई मुखिआ नहि बढ़िआँ पकड़ाएल हइ नहि नहि दइ छै नहि एहिठिन नहि करैत छै ओ सब ओ सब नहि दैइ छै मोदियो दै छै तऽ उपरे से उपरे खा जाइत छै नहि दै छै ओ जे मोदी ई नहि छै से नहि दै छै हँ कौलेज कौलेज सब अइ बहुत सुन्दर कौलेज सबमे एखन पढ़ाइ तढ़ाइ भऽ रहल छै मास्टर बाहरके जे एलैया मास्टर सब नहि बहुत कढ़ाइ छै कयने हँ पढ़ाइ अइ हँ बच्चा सब पढ़ैया हँ ओहि सबमे कमी नहि अइ बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइ बहुत सुन्दर अइ हँ इएह सरपञ्च मुखिआ जे बनैया नहि से ओहे सब हँ ठीक छै ठीक छै